جی سر یہ ہم نے ایک موبائل لیا تھا یہ ریئلمی ریئلمی کا موبائل لیا تھا میں نے فون یہ اس میں کچھ خرابی آ گئی ہے تو یہ ٹھیک کرانا تھا اس کی ڈسپلے بھی بہت کم کام کر ہی ہے اور جی جو بٹن جو بٹن وغیرہ ہیں اس کے جی جو اس کے اس کی ڈسپلے اور کم کام کر رہی ہے جی اور یہ بٹن وغیرہ بھی اسے کم چل رہے ہیں یہ لیا تھا جی ہم نے ابھی لیا تھا جی تین چار مہینے ہوئے فی الحال

جی

تو اس میں کتنا خرچہ ورچہ آ جائے گا جی تو شوپ کا کس ٹائم سے کس ٹائم تک وقت رہتا ہے